आबादारिफोरा गाव गावनि आबादफोरखौहाय मोजाङै मोननो थाखाय जिब जुनारफोरनि खि हासुदैफोरखौहाय खि हासुदैफोरखौहाय आबादाव होयो मानोना बै जिब जुनारफोरनि माखासे खि हासुदैफोरानो हासार नालाय बेनिखायनो आबादारिफोरा बैफोर जिब जुनारनि जिब जुनारनि खि हासुदैफोरखौहाय जिब जुनारनि खि हासुदैफोरखौहाय ओरैनो बेखाराव जाहाथे बेखाराव जाहाथे गारजानाय जाया बेखौ सान्नानै बिसोरो मोनसे जायगा बानायनानै न' खाथिनि माबाफ्रावनो हाखर एसे जाउनानैहाय बेफोरावनो मोसौखि हासार बोरमा खि हासार बेफोरखौहाय जमा दोन्नानैहाय लायो आरो जमा दोनना लानानैहाय उनावहाय बेखौहाय आबाद मावोब्ला आबादावहाय सारनानै होयो आरोखि जाहाथे गावसिनि आबादफोरा मोजां जायो बेखौहाय नोजोर होनानैहाय बैफोर जिब जुनारनि खि हासुदैफोरखौहाय मोजाङैहाय मोनसे जायगायावहाय दोन्नानैहाय जमा खालामनानै गावसिनि आबादावहाय उन सारनानै होयो आरखि जाहाथे गावसिनि आबादा मोजां जायो